जी सर बताएँ क्या सामान चाहिए जी जी

जी सीज़र्स एन पंचिंग मशीन जी जी सर कितने पेन कितने चाहिए होंगे सर आपको राइटिंग पेपर्स और पेन्स

ओके सर ग्लिटर पेन सर कि नाॅर्मल ड्रॉइंग वाले ग्लिटर्स चाहिए ठीक और सर इस्केच पेन वेच पेन कुछ ठीक और पेन राइटिंग पेपर के कितनी शीट दे दूँ

नहीं सर कितनी क्वांटिटी में दूँ साइज़ ठीक है सर सर और क्या कहते हैं आप ऑनलाइन करेंगे पेमेंट कि होम होम डिलीवरी है कि हम आएंगे यहाँ उठाने सामान सर एड्रेस बता दीजिए अपना जी घामापुर

जी सर जी ओके सर और सर आप पेमेंट कैसे करनी चाहेंगे आप ऑनलाइन कि कैश जी सर इसी नम्बर पर भेजूँ आपको क्यू आर जी सर ठीक और कुछ सर चाहिए आपको सिज़र ऐंड पंचिंग मशीन जी सर लिया है पंचिंग मशीन सर कितनी बड़ी चाहिए नॉर्मल कितने कितने पेज पंच रहेंगे सर एक बार आइडिया कुछ बता देते नहीं सर मतलब बड़े वो साइज के इसमें वो रहेता ना सर कि कितने पेज आप एक बार में पंच करना चाहते तो उसके हिसाब से साइज आता है तो वो एक बार का जैसे पाँच दस और ऐसे टाइप के में दस पेज एक बार में करने रहेंगे सर हाँ तो ठीक है ये वाली सिज़र सर कैसी सर बड़ी वाली चाहिए कि छोटी वाली चाहिए रहेगी आपको मिडल साइज ठीक है सर ये हो गया सर आपका बिल हो जाएगा छः पाँच दस दस तीस तीन सौ अस्सी का हो जाएगा सर सर बिल आपका जी सर जी जी सर और कुछ चाहिए रहेगा सर आपको इसके अलावा या कुछ और ओके और सर एक बार रिमाइंड कर दा करा दे रहा मैं आपको क्या क्या आपने बोला है आपका राइट राइटिंग पेपर्स पाँच फिर पेन्स में दो ब्लू पेन एक ब्लैक पेन एक पेन का ग्लिटर्स प्लेन पेन का वो पैक पैकेट पूरा फिर पंचिंग मशीन सीज़र और सर ठीक ठीक है सर मैं आपको क्यू आर पहले कर दे रहा आपके पास समान बीस मिनट से या दस पंद्रह मिनट तक पहुँच जाएगा जी सर आपका दिन शुभमय रहे